हेलो आप स्वगी से बात कर रहें हैं मुझे खाने काओर्डर करना है जिसमें की मुझे मिठाई में हलवा चाहिए वो भी कम मीठा जिसमें कि ज़्यादा मीठा ना हो और सब्जी सब्जी में मुझे क्या चाहिए मटर पनीर दाल मखनी राइस रायता लेकिन सब्जियों में कम मसाला कम मिर्ची कम नमक चार रोटी बटर लगा के और एक मिक्स वेज वो भी कम मसाले वाली जिसमें कि मसाला कम हो नमक भी कम हो और मिर्ची भी कम हो ये मेरा ओर्डर आप स्वीकार कीजिए